دیکھیئے کولر جو ہے ہمارے یہاں کا کولر انتہائی خراب ہے ایک تو یہ کہ ڈھنگ سے چلتا نہیں ہے چلتا ہے تو اتنی آواز کرتا ہے کہ آدمی سوتا ہوا انسان اٹھ کے بھاگ جائے تیسری چیز اس میں جو ہے اس میں جو ہے پانی بار بار بھرنا پڑتا ہے زیادہ دن تک بھرا رہتا ہے تو بدبو اتنا کرتا ہے کہ پورا پورا فلور بدبو مارتا ہے اس کی وجہ سے مچھر الگ بھر جاتے ہیں اور پھر جو ہے اس میں جو ہے ذرا سا کچھ ایشو ہوتا ہے کرنٹ لائٹ وغیرہ کا تو اس میں کرنٹ آ جاتا ہے ٹچ کرتے ہی الگ جھٹکے دیتا ہے زندگی خوشحال کر دیتا ہے بھائی بتائیے انتہائی خراب ہو چکا ہے اور جو ہے ہوتا بھی بہت خراب ہی ہے وہ الگ بات ہے اس کو جیسے تیسے کر کے لوگ کام میں لاتے ہیں اچھا بھی ہوتا ہے لیکن ابھی تو فی الحال بہت ہی زیادہ خراب ہے ہمارے یہاں